असांजे मुंबई क्षेत्र में जामु घुमण जी जॻहि आहे जीअं त सिद्धिविनायक टेंपल महालक्ष्मी टेंपल टिटवाला गणपतीअ जो सुठो मंदर आहे इस्कॉन टेंपल जुहु ते ऐं असांजे इते जामु प्रकारनि जा समुंदर बि आहे जीअं त अगरि समुंदर जे किनारे विहणो वञिणो ॾिसणु वञिणो आहे त मरीन लाइन आहे जुहु बीच आहे अञा बि जामु प्रकारनि जी घुमण जी ची चीजूं आहे ऐं हिते प ऐं हिते माण्हू जामु घुमण लाइ ईंदा आहिनि टूर्स टूर करण लाइ ईंदा आहिनि जी करे असांजे इते जामु सुठी सुठी चीजूं आहिनि जीअं त ताज महल ॾिसणु ईंदा आहिनि ऐं उहो ऐं ठंडियूं ठंडियूं हवाऊं खाइणियूं त मरीन लाइन वटि वञी वेंदा आहिनि माण्हू ऐं मंदर वंदर वञिणो आहे त मंदर ॾिसणु ईंदा आहिनि जीअं त सिद्धिविनाइक टेंपल आहे उते गणपती जो दर्शनु करिणो पासे में महालक्ष्मी जो टेंपल आहे ऐं असांजे हिते अञा हिकिड़ो मस्तु मंदर आहे इस्कॉन टेंपल जे जुहु बीच ते स्थित आहे पासे में हिकिड़ो बीच बि आहे जिनि जो नालो बि जुहु बीच आहे अगरि मंदर खां थी करे पोइ जुहु बिच ते वञी करे हवाऊं खाइणूं आहे थधियूं थधियूं त हुते बि वञी था सघूं ऐं हुते बि जामु शइ आहे शयूं आहिनि ॾिसणु जे लाइ वञण जे लाइ ऐं अञा बि जामु तमामु शयरु आहे तमामु जामु शयूं आहे करण जे लाइ जीअं त बोट बोट राइड करिणी आहे ऐं जामु शयूं करण जे लाइ मुंबई शहर में